हा साईं केरु जय झूले जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल हा साईं केरु तव्हां त ॻाल्हायो या मां ॻाल्हायांसि हा हा साईं मां थो ॻाल्हायां जनता इलेक्ट्रोनिक मां थो ॻाल्हायां हा चओ साईं हाज़िर साईं हाज़िर साईं हा साईं ॿुधायो ॿुधायो कहिड़ो तव्हांजो शहर कहिड़ो इलाइक़ो पए साईं हा जी हा अच्छा छा ठीकु ठीकु साईं हा ॿुधायो छा शेवा करिणी आहे साईं हा याने की कीअं थींदी नओ मकानु ठातो अथव साईं छा ॾिनो अंडरग्राउंड फ़िटिंग हा ॿियो ॿियो छा छा करिणो आहे साईं हुते कम छा छा आहे हा उनमें हा हा सभु थी वेंदो साईं मां ईअं कंदुमि तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे पंहिंजो एड्रेस ॿुधाइजो त मां तव्हां वटि अ सॼी शइ जी पूरी हुते अची करे ॾिसंदुमि कहिड़ो कहिड़ी शइ किथे आहे कीअं केतिरी मीटर तार वञिणी आहे ए सी जी फ़िटिंग कीअं वञिणी आहे त मां तव्हांजे घर जो पूरो गीजर वीजर जी जेतरियूं बि फ़िटिंग आहिनि असांजे हिते तसल्लीअ सां कम हलदो आहे कारीगर बि असांजा पुराणा आहिनि वीह वीह पंजवीह पंजवीह साल त कम तव्हांजो अहिड़ो तसल्लीअ ऐॾो मुंहिंजो छोकरो ईंदव हिकिड़ो गोपाल नाले जो छोकिरो अथव ठीकु आहे तव्हांजो पूरी एड्रेस फ़ुल फ़ुल एड्रेस ॿुधायो रोहिणीअ में कहिड़ो ब्लॉक आहे कीअं नम्बर आहे मूंखे ॿुधायो नम्बर बि ॾियो मूंखे फ़ोन नम्बर तव्हां साईं पंहिंजो

हा हा साईं बिल्कुल अॻिते हा हा बि हा हा बिल्कुलु तव्हांजो नालो छा पए साईं बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु साईं ठीकु आहे मोबाइल नम्बर ॿुधायो पंहिंजो साईं तव्हां हा जी अॻिते बिल्कुलु बिल्कुलु साईं तव्हांजो इहो कम सॼो कराए छ्ॾदासीं तसल्लीअ सां कम थींदव बिल्कुलु अहिड़ी फ़िटिंग थींदव की तव्हांखे वीह पंजवीह साल कोई हथ लॻाएण जी लोड़ न पवंदव साईं बिल्कुलु बि छो की असांजी दुकानु बि हा हा ख़र्चो ॾिसी करे साईं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ख़र्चो तव्हांखे ॾिसी करे ॾिसिणो आहे की केतिरी तार लॻे थी केतिरी वायर लॻे थी बिल्कुल मुंहिंजो माण्हू तसल्लीअ सां ईंदो गोपाल नालो अथव त मां तव्हांखे कॉल करे ओ कॉल उनजो नम्बर तव्हांजो ॾई छॾिंदुमि तव्हां वटि अची वेंदो साईं ख़र्चो आइडिए सां हीअ ॾिसणो पवंदो ख़र्चो घटि में घटि न त मुंहिंजे हिसाब सां सोरहं सत्रहं हज़ार रुपया लॻी वेंदव फ़िटिंग विटिंग जेकी अथव सॼी अंडरग्राउंड फ़िटिंग अथव हा हा ॾिस जीअं हा बिल्कुलु जीअं थींदो साईं तव्हांखे रियाइत में रियाइत जीअं मां सम्झी वियुमि तव्हांजो टू कमिरा घणा आहिनि टू प्ल प्लस वन आहे या छा आहे कीअं आहे साईं जीअं हॉल हिकिड़ो हूंदो आहे ॿ कमिरा हूंदा आहिनि ठीकु ठीकु ठीकु साईं उहो मां सॼो ॾिसी वठंदुमि तव्हांजो हूंदो घटि में घटि न त पंजवंजाह या जेतिरो बि आहे मां ॾिसी वठंदुमि तव्हां स्कवायर जेतिरो बि आहे ठीकु ठीकु साईं जेतिरी रियाइत हूंदी साईं असांजे हिते रेट जो भरोसो कंदा कयो कॾहिं ग़लति न थींदो तव्हां सां साईं हिते ठीकु आहे मां कल्ह सांई मोकिले छॾिंदोमाव ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं हा ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं जय झूले